جی ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ غریبی کی وجہ سے یعنی غربت کی وجہ سے لوگ صحیح وقت میں اور صحیح وقت میں اپنا صحیح علاج نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کا ایک شخص بیمار پڑ گیا جو کہ ہاسپٹل میں جب ان کو داخل کیا گیا تو ڈاکٹروں نے ان کا علاج کے لیے بیس لاکھ روپے کا خرچ بتا رہا تھا جو کہ اپنے غربت کی وجہ سے وہ علاج نہیں کر پایا اور واپس گھر لوٹ گیا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گیا اس لیے کہ ایک غریب کی علاج کے لیے ہمارا یہ درخواست ہے سرکار سے کہ وہ صحیح علاج کے لیے علاج کے لیے صحیح ہاسپٹل قائم کرے اسپتالوں میں غریبوں کو اچھا سویدھا دے اور اس کے جو ہے کہ کم تاکہ کم سے کم میں غریبوں کا بہتر سے بہتر علاج ہو جائے اور ان کا جان بچ سکے سرکار سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس ریکویسٹ کو قبول کرے اور ہماری اس درخواست کو مانے